जि'यां की पैह्ले पैह्ले जेह्ड़े पराने जमान्ने च कुड़ियें ई जेह्ड़ा बड़ा घट्ट पढ़ांदे हे पढ़ांदे क्योंकि उ'नें जादा पढ़ाई आस्तै जेह्ड़ा घट्ट इंटरस्ट दिंदे न जादै उ'नें गी बस कम्मै काजे च कम्म कुम्म होने चाहिदे बस जां उं'दी पढ़ाई जेह्ड़ी अगर जादै कुसै ई पढांदे बी ते जादै इ'यै बस पंजमी जां अठमीं करांदे हे बस जादा जेह्ड़ा कुड़ियें ई नेईं पढ़ांदे हे क्योंकि जेह्ड़ा कम्म घर एह् उ'नें ई कम्म आस्तै जेह्ड़ा जादा इंटरस्ट होन्दा हा क्योंकि कुड़ियें गी जेह्ड़ा ओल्लै कम्म कुम्म लांदे जेह्ड़ियां के जि'यां के मेहीं शेहीं रक्खी होन्दियां कोई डंगर रक्खे होंदे ओह्दे कम्में च इ'यां लाऊना कोई भिड्डां जां भिड्डां जेह्ड़ा कोई भिड्डां चरने लाऊ ओड़ना जेह्ड़े कुड़ियें ई जेह्ड़ी पढ़ाई घट्ट करांदे हे क्योंकि इस टाइम जेह्ड़ा ऐ इस बेल्लै बी जे पी सरकार ने जेह्ड़ा कीता ऐ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्योंकि कुड़ियें जगतें ई जेह्ड़ा बराबर दर्जा जेह्ड़ी बी जे पी सरकार ऐ कुड़ियें ई जेह्ड़ा फ्री एजुकेशन देआ करदी क्योंकि कुड़ियां जागत् जेह्ड़े बराबर करी ओड़े क्योंकि जेह्ड़ी कुड़ियां जगतें बराबर मतलब पंच सरपंच जेह्ड़े हर इक नौकरी जेह्ड़ी त्रीह् परसेंट कुड़ियें ई छूट जेह्ड़ी थ्होआ दी हर इक चीजै च क्योंकि कुड़ियां जेह्ड़ी नौकरी करी सकदियां क्योंकि हर इक फील्ड च नौकरी करी सकदियां कोई पैंच सरपैंच बनी सकदियां पढ़ाई करी सकदियां जि'न्ना पढ़ना ऐ उं'दी ख्बाहिश ऐ जि'न्ना ओह् पढ़ना चाहंदियां न उ'न्ना उ'नें ई जेह्ड़ा पढ़ांदे क्योंकि उ'नें ई जेह्ड़ा फ्री एजुकेशन थ्होई दी एह् बी जे पी सरकार दे तरफों ते इस गल्ला जेह्ड़ियां कुड़ियां बड़ी जादा पढ़ाई करी सकदियां जि'न्ना उं'दा पढ़ना अपना क्योंकि जि'न्ना पढ़ी सकन ते जियां की पैह्लें पैह्लें जमान्ने करदे होंदे हे की कुड़ियें ई बड़ा घट्ट पढ़ाना कुड़ियें गी जेह्डे़ मतलब घरा बाह्र बी जेह्ड़ा घट्ट जान देना जाने जेह्ड़े रोकियै रक्खदे हे क्योंकि ज़िम्मेदारी मतलब बड़े जेह्ड़े उ'नें कुछ था कि जेह्ड़े उं'दे हे ओह् उ'नें पूरे करने घरा बाह्र नेईं जाना होर बी जेह्ड़े बड़े सिस्टम होंदे हे की कुड़ियें ई बाह्र निं जान देना बाह्र जेह्ड़ा कुड़ियें दा निकलना बी बिल्कुल निं निकलना जा ओह्दे कोला बी पैह्लें केईं साल पैह्लें होंदा हा की कुड़ियें बचारियें गी पैदा होंदे गै मारी ओड़दे हे क्योंकि उ'नें गी दब्बू ओड़दे हे जिं'दे गै क्योंकि उ'नें ई पैह्लें इस दूनिया उप्परा औने उप्परा कोला पैह्लें गै मारी ओड़दे हे कुड़ियें जेह्ड़ा बड़ा घट्ट क्योंकि अज्जकल ओह् कुड़ियां जेह्ड़ियां जागतें शा जेह्ड़ा जादै फ़ॉस्ट कम्म करी दियां कुड़ियां पायलट बनी दियां कुड़ियां आर्मी च जा दियां कुड़ियां केह्ड़ी नौकरी जेह्की कुड़ियां निं करा दियां हर इक नौकरी जेह्ड़ी कुड़ियां करी सकदियां क्योंकि पूरा उ'नें ई अधिकार ऐ कि इक मर्दे बराबर ओह् कम्म करी सकदियां बाकि बी जे पी सरकार कोला जेह्ड़ी फ्री एजुकेशन मिला दी ऐ अज्जकल कुड़ियां जेह्ड़ियां पढ़ी सकदियां जि'न्ना उ'न्दा मतलब अपने पर कॉन्फिडेंस होऐ जि'न्ना पढ़ी सकन उ'न्ना ओह् पढ़े दियां न